हँ हम कहियो कहियो ई घटना देखै छलहुॅं हँ जे ग्रहण धुमकेतू कहियो कहियो ऊपर सँ आकाश मे आकाश सँ खसै छलैया आओर ओ चमकैत इम्हर सँ उम्हर गेल आ तकर बाद बिला जाइ छलैया